हाँ जी बोलिए जी हार्वेस्टल होना आपको तो आपको पचास एच पी का हार्वेस्टल होना क्या फिर पैंतीस एच पी का हस ओ हार्वेस्टल होना पचास का होना तो जी आपको लग जाएगा साढ़े दे दस दस लाख रुपये होना

कैसे इससे कम में इससे कम में नही आएगा जी इससे कम में बोले तो आपको कहीं पुरानी वुराना खरीदना पड़ेगा

जी उसमें दिक्कत रहतीं हैं बहुत सारी दिक्कतें आती हें उसमें एकबार आप ये नया चीज खरीद लोगे तो बार बार आपको बोलना नहीं पड़ेगा

नहीं कोई चीज की दिक्कत नहीं आएगी उसमें इंजन भी बोले तो अच्छा नया इंजन रहेगा और कम्पनी के इंजन रहेगा कोई दिक्कत है आपको नहीं जाएगी उसमें जी फाइनेस भी हो जाएगा त जी आप कितना उसमें जमा करोगे जी आप जैसे डाउन पिमेन्ट करवाओगे तो जैंसे देखिए दस लाख की मतलब हे मशीन अपनी ठीक है तो जी उसमें आपको डाउन पेमेन्ट पचास हजार रुपये फिर भी आपको करना पड़ेगा तो आप जी कब करवा रहे फिर जी आपको यहीं पर आना पड़ेगा भोपाल में तो अपन कब आ रहे फिर जी ठीक है